ट्रेन टिनि क़िस्मनि जी हूंदी आहे हिकु लोकल हिकु लोकल हलंदी आहे ॿीं ऐक्प्रेस टीं सुपर फास्ट हलंदी आहे हुन में सीटूं लोअर सीट बि हूंदी आहे मिडल सीट बि हूंदी आहे अपर सीट बि हूंदी आहे साइड लोअर जी सीट अलॻि हूंदी आहे साइड अपर जी बि सीट अलॻि हूंदी आहे लाइटियूं पंखा हूंदा आहिनि ऐं पटरीनि ते हलंदी आहे ट्रेन